جب ہمارے خاندان میں ہمارے گھر پریوار میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر پرہیز کو بولتے ہیں تو ہمیں بھی پرہیز کا ہی گھر پہ پکوان بنانا پڑتا ہے لیکن جب دھیرے دھیرے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے ٹھیک ہونے لگتا ہے تو ہم پھر اس کی پسند کا بنانا شروع کرتے ہیں اگر وہ بریانی کھانا چاہتا ہے تو ہم بریانی بنواتے ہیں اور اگر وہ گوشت کھانا چاہتا ہے تو ہم گوشت بنواتے ہیں وہ اگر سادہ ہری سبزی پنسد کرتا ہے تو پھر ہم ہری سبزی اور سادہ کھانا بنواتے ہیں لیکن شروع شروع میں جب ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آپ کو پرہیز کا کھانا ہے آپ کو جو ہے زیادہ گوشت یا بھاری چیز نہیں کھانی کیونکہ آپ کی طبیعت ابھی ناساز ہے تو اس وجہ سے کچھ دن جو ہے ہم پرہیز کا جیسے مونگ کی دال ہوئی دلیا ہوا یہ چیزیں پرہیز کی کھلاتے ہیں کچھ دن اس کے بعد میں جب طبیعت اچھی صحت ہونے لگتی ہے تو ہم جو ہے دھیرے دھیرے اس کی پسند کے پکوان بنانا شروع کر دیتے ہیں